जोंनि भारतआ जोबोर गेदेर बि बाइकजों बिखौ गासौखौबो थाबायजोबनोथ' हाथारा आरो भारतल' नङा जे बे जोंनि नर्थइस्टपार्टआबो जोबोर समायना आरो आं बे नर्टइस्टखो गासै स्टेटखोबो थाबायजोबनो लुबैयो आरो आं गासै थांनो लुबैनाय जायगाया जाबाय अरुणाचल जि जोंनि खाथिनि जायो बारा गोजान नङा आंहा सासे लोगो दङ अरणाचलनिनो आरो आंनि जि बे बेस्ट फ्रेन्ड आं बिस्रानाव थांनो लुगैदों बाइकदों आं खोनादोंमोन जि जायगाया बेराद सामायना जि दफां लाइफां दङ आरो दैसा बोहैयो आरो जानाय लोंनायफोर जि मोजां होनाय खोनादों आरो बे खोनानायनैनो आङो बिदि थांनो लुबैयो

जि आं गावनि मेगनदोंनो जि जागाफोरखो नायनो लुगैयो जे समायना जायगा आरो बिनि मानसिफोरदों इनि जायगानि मानसिफोरदों रायलायनो लुगैयो आरो गावनो थांनानै जि इनि समायना जायगाफोरखो नायनानै जि आंनि गोसो गोरबोआव लानानै आङो जि लाखिबाय थागोन बिबायदि सानो आरो आमफ्राय आरो आं मोनसे जागा दङ बे जाबाय टावां होन्नाय जि खोनानो मोनदों जि बेयाव बरफ गोलैयो आरो बे जायगाया बेराद समायना आरो बे जायगाखो खोनादोंमोन जि बेराद समायना जि बरफ गोग्लैयै आरो मानसिफोराबो जोबोर समायना आंबो बिदि खोनानानै आंबो जिहाय इदसा थायो जि इखौ जि बा बांलांबाय थायो खोनानानै मोजां खोनायो आरो जि फट'फोरावबो नुदों जि जायगा इदि समायना आरो बेफोरबायदि जायगायाव थाबायनो लुगैयो आं बाइकजों आरो बेल' नङा आरो खाथि खाला जायगाफोर जोंनिथिंबो जोबोर समायना जायगाफोर दङ हाजो हायेन दैसा बोहैनाय आरो जोंनि जायगानि मानसिफ्राबो जोबोर समायना आरो बेल' नङा जि ओइट स्टेट दङ नर्टइस्टनि आं गासैआवबो थाबायगोन आरो बेफोर जाबाय आसाम नागालेन्ड मनिपुर मेघालाया त्रिपुरा मिज'राम सिकिम अरुणाचल

बेल' नङा आं भारतनि जोबोर जायगा दंख' बेफोरावबो थाबायनो लुबैयो आरो जि उनाव आङो थाबायगोन बाइकजों आरो लोगोफोरदों जि मेमरिस्ट क्रियेट खालामगोन जोङो आरो बे मेमरिखौ जोङो लाखिबाय थागोन